ہاں ہاں جی جی ہاں تو ہو جائے گا میں میں ہاں تو میں ہاں بھیج سکتا ہوں بٹ ایڈریس بتا دیجیے ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک بھیج دیتا ہوں پیمنٹ پیمنٹ تو ساڑھے دو ہزار روپیے ہوگئے ارے تو وہاں جانے کا الگ خرچ ہے اور پھر ٹھیک کرنے کا بھی الگ خرچ ہے نا ارے تو میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا اتنی دور سے تو اس کا تو خرچ ہوگا نہیں ہاں تو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا سر ڈسکاؤنٹ تو ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ تو سر دو سو سے زیادہ کا نہیں دے سکتا ہوں یہ تو ابھی تھوڑا ٹھیک ٹھیک سر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک سر تو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ میں پانچ سو تک کا ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں میں میں دو بجے بھیج دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میرا میرا بندہ ابھی خالی تھورے نہ ہے پھر وہ وہاں سے کام کر کے آپ کے پاس جائے گا نا دوسری جگہ کام کر رہا ہے وہاں سے پھر آپ کے پاس جائے گا نہیں سب بندے کام پہ لگے ہوئے ہیں ہاں ہاں جلدی بھیجنے کا کوشس کرتا ہوں آپ کے پاس ہاں ٹھیک تورنت میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ہاں ٹھیک جلدی ہی بھیج دیتے ہیں